हमर सभक क्षेत्रमे जहाँ तक वन जीवक सवाल छै ओहिमे नढ़िया खढ़िया तकर बाद जे छै साँप ढोढ़ आ एकटा सिल्ली होइ छै एकटा याक चिड़ै होइ छै सेहो पाएल जाइ छै आर ई ई क्षेत्रमे हरियल आ तकर बाद जे छै लालसर अधङ्गा आ खास कए कऽ एमहर जङ्गली मछली विशेष कए कऽ पाएल जाइ छै हे माँछके नामसभ भेल कबै माङूर सिंगही ईसभ पाएल जाइ छै ओकर संरक्षणके लेल जहाँ तक छै बाग बगीचा छै आ ओकरामे कियो ककरो अनहित नहि करै छै आ सभके ई होइ छै गिलहरी सेहो पाएल जाइ छै कचबचिया सेहो पाएल जाइ छै आ विशेष प्रकारके सुग्गा मैना हरियल ईसभ पक्षी पएल जाइ छै आ आओर सभके जेनाकि हमरा सभके गाँवमे आम लताम केला ईसभ ओक ओकर लेल विशेष भोजनके लेल छै जकर कि हमरा सभ ओतेक ओकर पशु पक्षीके अनहित नहि करै छियै ओकरेसँ हुनकर निर्वाहन होइ छै आर विशेष कए कऽ हमर गाँवमे नढ़िया बहुत पर्याप्त मात्रामे छै एहि बेर देखल गेलै जे एक टा दुइ टा नील गाए सेहो आयल रहै आओर सभके उपयोग वन जीवक उप उपयोग तऽ नहि होइ छै तहन संरक्षण निश्चित होइ छै ओकर कियो अनहित नहि करै छै